विशेष प्रतिभा या कौशल कैसे ऐसे इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे अपने व्यवसाय में लगा हुआ है जैसे कोई बढ़ई है कोई कारीगर है या कोई बिजली मिस्त्री है जो अपने रोज़मर्रा के दैनिक दिनचर्या में अपने प्रो प्रफेशन से अपना जीवकोपार्जन कर रहा है तो तो उसमें अपनी कुशलता या जो है अपना जो है प्रतिभाशाली होने का वह पूरा दम रखता है और विकसित करने का तो ऐसे है कि जो आदमी रोज़मर्रा के काम में दैनिक जीवन में वह अब उन्हीं चीज़ों से लगभग दो चार होता रहता है तो वह प्रतिदिन सीखता है हर पल सीखता है प्रतिदिन सीखता रहता है तो इसी प्रकार से जो है वह हर दिन वह नित उसके प्रतिभा में या उसके कौशल में कहें कि निखार आता जाता है तो बस यही मेन विशेष प्रतिभा जो है बिजली के उपकरणों से सम्बंधित भी कुछ ऐसे ही है जिसमें